ہیلو میں نے فلپ کارٹ کے ذریعہ سے ایک ہیئر آئل منگایا تھا جو کہ میری فرینڈ نے بتایا تھا وہ ہیئر آئل میرے سر میں بہت جوئیں تھیں خشکی بھی تھی بہت گندا ہوگیا تھا میرا سر بال بھی نہیں بڑھ رہے تھے تو میری فرینڈ نے مجھے اس ہیئر آئل کے بارے میں بتایا تو میں نے اس ہیئر آئل کو لگایا اور اس سے مجھے بہت اچّھا ایفیکٹ ملا لیکن میرے میرے سر میں جو جوئیں تھیں یا خشکی تھی اور جو میرے بال خراب ہو گئے تھے وہ سارے ٹھیک ہوگئے سارے ٹھیک ہوگئے ہیں اور اب میرے بال بڑھنے بھی لگے ہیں کیونکہ میرے بال میں دو منہے جو ہو گئے تھے دو منہے کے بال ہو گئے تھے تو وہ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں میرے بال اب میرے بال اور بہت اچّھے ہو ہوگئے ہیں میں چاہتی ہوں کہ اس کو آپ بھی یوز کریں آپ بھی استعمال کریں آپ کو بھی افیکٹ پڑے گا بہت اچّھا آئل ہے یہ